जीअं असीं सिंधी मां जीअं हिंदुस्तान पाकिस्तान बाडर विरहांङे थियण खां पोइ जॾहिं असां उल्हास नगर में आयासीं त असांखे सभु खां पहिरों वॾो मसलो इहो पियो लॻे त हिन खां पराए देश में असां छा करे सघंदासीं हुन वक़्ति असां इअं सोचियोसीं त हाणे कुझु खां वधीक कुझु करिणो पवंदो हिनजे करे पहिरों पहिरों असां हिकु जॻह मसवाड़ ते वरितीसे उते रहियासीं हुनखां पोइ पंहिंजो हिकु नंढो धंधो चालू कयो गुरूअ जे दया सां धंधो आस्ते आस्ते वधणु लॻो हुन खां पोइ असां पंहिंजी जाए जॻए वरितीसे रहण जे लाइ हुन खां पोइ अॼु हिकु दिलि जे हिकु कुंड में अञा ताईं उहा फ़ीलिंग थींदी आहे त असां परदेस में ॿिए मुल्क में अची करे पंहिंजो पाण खे कीअं अची सेट कयोसीं या थोरी हिकु दिलि में जॻह में अरमानु रहे थो